यहाँ के क्षेत्र मे सब धर्म के लोग है हिन्दू मुसलमान सिक्ख ईसाई सब धर्म के लोग है सब अपना अपना धर्म के पालन करै छै हमसब हिन्दू धर्म से छियै हिन्दू धर्म मे सुबह उठके नहा धो के फ्रेस होके सूर्ज भगवान के जल दै छै पूजा पाठ करै छै कथा करै छै आरती करै छै तब जाके फेर अपन खाना पीना बनाके अपना घर मे बड़ बुजुर्ग के खिला के तब लोग जलपान करै छै हमरा सबके धर्म मे इसब होइ छै मुस्लिम धर्म मे भी अपन नवाज़ लोग पढ़ै छै अजान दै छै ओकर भी अपन धर्म है अपना धर्म के पालन करै छै अथी बुद्ध धर्म भी होइ छै जैसेकि साई धर्म भी होइ छै सब अपना अपना धर्म के पालन करै छै हमरा सबके धर्म मे सब सप्ताह मे सब दिनके लोग सब ढंग से पूजा करै छै हमरा सबके धर्म मे जैसेकि मंगलबार के हनुमान जी के पूजा करै छै बृहस्पति के गुरु बृहस्पति देब के पूजा करै छै सब अपन अपन एसे ही पालन करैत रहै छै हिंदू धर्म मे होइ छै की लोग बहुत स्वच्छ मन से रहै छै मुसलमान धर्म मे भी लोग अपन अपन अजान दै छै पूजा अजान दै छै उसब हिन्दू धर्म मे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग पालन करै छै